میں اپنی فصل مقامی منڈی میں لے جا کر بیچتی ہوں قریبی بازار یا منڈی تک رسائی میرے لیے آسان ہے وہاں آڑہتی یا خریدار فصل کا بھاؤ طے کرتے ہیں بعض اوقات میں فصل کو سیدھا خریدار یا کمپنی کو بھی فروخت کرتی ہوں فصل بیچنے کے لیے فصل بیچنے کے لیے مقامی اجازت نامے یا لائسنس کی ضرورت نہیں ہوتی اگر فصل کو دوسری ریاست میں لے جا نہ ہو تو اجازت درکار ہوتی ہے بین الریاستی تجارت کے لیے حکومت قواعد کا خیال رکھنا چاہیے ٹرک رسید جی ایس ٹی بل اور نقل و حمل کا ریکارڈ ضروری ہوتا ہے حکومت حکومت نے ای ای این ایم جیسے پلیٹفارم بھی مہیا کیے ہیں اس سے آن لائن فصل فروخت کرنا مکمل ہوتا ہے زیادہ تر تو کسان درمیانی تاجر کے ذریعے فصل بیچتے ہیں بعض صورت میں منڈل میں کم قیمت پر فصل خرید لیتے ہیں کسانوں کو من منصفانہ کسانوں کو منصافانہ قیمت کے لیے براہِ راست بازار تک رسائی ہونی چاہی حکومت ایم ایس پی بھی طے کرتی ہے مگر فصل کے لیے فصل پر نہیں ریاستوں کے درمیان بیچنے کا اصول قانون ٹیکس اور رجسٹیریشن پر منحصر نہیں ہوتی بہتر مارکیٹ میں تو بہتر مارکیٹ ریسائز ذخیرہ اور سڑکوں کی سہولت ضروری ہے تا کہ کسان فائدہ اٹھا سکے اور اچھا پیسہ کما سکے